ہیلو آپ کسٹمر کیئر سے بول رہے ہیں میں نے کل گاڑی بک کی تھی اس کے میں نے پیسے ٹرانسفر کر دیے پر کسی وجہ سے مجھے وہ گاڑی کینسل کرنی پڑی کیونکہ مجھے جہاں جانا تھا وہاں میں جا نہیں سکی اب مجھے وہ پیسے واپس چاہیے میں نے قریب بارہ سو روپئے ٹرانسفر کیے تھے جس کی مجھے آج ضرورت ہے پلیز آپ کوشش کیجیے کہ مجھے وہ بارہ سو روپئے جلدی مل جائے کیونکہ مجھے اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے مجھے وہ گاڑی بڑی مشکل سے بک کی تھی کئی سارے ٹریفک کے بعد بٹ اب میں چاہتی ہوں کہ میں وہ پیسے واپس لے پاؤں کیونکہ وہ پیسے میں نے ادھار سے لیے تھے پلیز سر کوشش کیجیے کہ مجھے وہ پیسے دو یا تین دن کے اندر ہی مل جائیں مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں جس کے لیے میں آپ کی بہت خوش نصیب ہوں بہت زیادہ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے وہ پیسے جلد سے جلد میرے پاس لوٹا دیں